हमारे यहाँ स्कूल में जो खेल खेला जाता है वह अधिकतर कबड्डी हुआ क्रिकेट हुआ वैसे भी हम हमारे यहाँ बच्चे लोग जो हैं शाम के टाइम में थोड़ा अपना मौज मस्ती के लिए क्रिकेट खेलते हैं और एक जगह कहीं कोई जगह को निश्चित बना लिए उस जगह पर शाम को दस दस दस बीस बच्चा इकट्ठा होकर वहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं कबड्डी भी खेलते हैं यही सब खेल खेलते हैं और क्रिकेट कम देखने को मिलता है इस्कूल में अधिकतर बच्चा लोग जो है सो कबड्डी खेलते हैं हाँ कबड्डी खेलते हैं क्रिकेट कम खेलते हैं बाल मेला का आयोजन सरकारी इस्कूल में अधिकतर देखने को मिलता है प्राइवेट इस्कूल में देखने को नहीं मिलता है प्राइवेट इस्कूल में वही क्रिकेट हुआ कबड्डी हुआ खोखो हुआ यही सब खेल जो है सो इस्कूल में देखने को मिलता है और अभी सरकारी योजना के तहत इस्कूल में लगा दिए हैं वह व्यायाम व्यायाम भी होता है और खेलने को भी मिलता है उससे दो फ़ायदे हैं व्यायाम और बिथ खेल जो उससे दोनों चीज़ की भरपाई हो जाती है और सेहत भी अच्छी होती है यह सरकार का अच्छा प्रोडक्ट है अभी लगभग हाई स्कूल में देखने को मिलेगा और बच्चे लोग उसका सही इंजॉय कर रहे हैं उसका लाभ उठा उठा रहे हैं वह खेलने से सेहत बहुत अच्छी रहती है यानी कि पेट नहीं फेंकेगा यानी कि तंदुरुस्ती शरीर में रहेगी सेहत अच्छी रहेगी यह सरकार की जो योजना है यह अच्छा है हमारी समझ से और उससे बच्चे लोग अपना पूरा फ़ायदा उठाते हैं और घर पर आने के बाद भी बच्चा लोग कैरम बोर्ड हुआ कई बच्चा लोग अपना मोबाइल हीलेकर के मने खेलना शुरू कर दिया लूडो हुआ कुछ हुआ यही सब खेल हमारे यहाँ बच्चे लोग इस्कूल में खेलते हैं और मास्टर लोग भी खेलाते हैं लेकिन बाल मेला जो हुआ बाल मेला प्राइवेट स्कूल में देखने को नहीं मिलता है सरकारी इस्कूल में बाल मेला होता है और बच्चे लोग को सबसे अच्छी मेरे समझ से सुविधा सरकारी सुविधा वही जो खेलने के लिए कुछ मसनरी चीज़ जो लगा दिए हैं वह अच्छा है उससे सेहत भी बढ़िया है और उसका खेल भी पूरा होता है और क्रिकेट का भी आनंद हमारे यहाँ अधिकतर बच्चा लोग अब अभी के समय में लेना शुरू कर दिया है इससे पहले नहीं देखने को मिलता था पहले बहुत कम देखने को मिलता था पहले देखे थे जो वह फुटबॉल होता है अधिकतर लोग खेलता था लेकिन अभी देख रहे हैं ज़माने के साथ साथ तरक़्क़ी तो क्रिकेट पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान है और फुटबॉल का जो है वह कम